हेल' आब' है मैगं नांगौमोनलायलै मैगं मैगं मा मा दङ

दे दे खुम्ब्रा थाइबेसे जागोन नंगौ दे हैद र' र' र' माबाना समफोर थांनाय जागोन नामा समफोर बे गारियाबो एसे बानायथ'नांगौ ओंखायनो माबा बे मैगं दा मैगं फानगासिनो आङो आं लां लायगोन दे लायगोन आरो बैसिनाव मुदुफुल नुबोदोंमोनलां खनसे नोंनाव थांबा मैगं लायब्ला मुदुफुलफोर दं ना गैया दे दे दे बेखौ हैद दिनै मा बाराय समबार मंगलबार बुधबारखालि लायगोन आङो बुधबार दा बेहाय खानानै दोन दोननो थोनलाय आं खनसेनो अट'जोंसो लाबोगोन नालाय अट'जों लाना फैनां गासिबो बिसिबां दङ दाख्लै बाखि बाखि लाबोनायखौ रागा जोंबाय नामारा आब'आलाय माथो दस थाखाल' माबा दस थाखानो एक एक्स' थाखाल' थाबोदों नामा दे दे होबोगोन आं

बेसोर मुदुफुलखौ खानानै दोन बुधबार खालि दे लाबोनसां दे दे